جیسا كہ آپ نے سوال كیا ہے كیا كوئی ایسا ہے جسے آپ جانتے ہوں جس كے پاس كالج كی ڈگری ہو كیا آپ كو لگتا ہے كہ انہوں نے اپنے لیے اچھا كیا ہے جی ہاں میری ایک كزن ہے جنہوں نے بنگلور سے نرسنگ كا كورس كیا ہے اس كے بعد انہوں نے اپنے شوہر كے ساتھ مل كر ایک النور نام كا ہاسپیٹل كھولا جہاں پر ان كے شوہر جینٹس كا علاج كرتے ہیں اور وہ لیڈیز كا علاج كرتی ہیں اس سے میرے گاؤں والوں كو كافی آسانی ہوئی ہے كیوں كہ كچھ عورتیں ہوتی ہیں جو جینٹس كے پاس نہیں جانا چاہتی ہیں اس كے علاوہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے بی ایس سی كی ہے علی گڑھ سے اور اس سے انہوں نے ایگریكلچر وہ ایگریكلچر میں یعنی میرے ابو كی ہیلپ كرتے ہیں فصلوں كی فصلوں کی دیكھ بھال كرنے میں اس سے بہت سا فائدہ ہوا ہے اس كے علاوہ میرے خالو ہیں جنہوں نے انجینئرنگ كا كورس كیا ہے انہوں نے اپنے ایک خود كا بزنس اسٹارٹ كیا ہے انہوں نے خود اپنے لیے ایک وركشاپ بنائی ہے